हेल' औ मा खालामदों खामानि गैया नामा ए आं माबायावसो थांनो नागेरदोंमोनहाय बङाइगाव आवसो औ आं थांफेराखै औ नों सोलाबोब्ला नों सोलाबोब्ला आंखौ दोनलांनो हागौमोन नामा आब' बाजैआ एसे औ थांनांगौथ' गाबोन नोमोन ओं आङो औ सर्टकाट लेंहरनाय जाबायना ओंखायनो आङो हास्लाबासै मैयाफोर खबर होनो

एम आमफ्राय थांनो बङाइगावसिम बाजै ओंखारलांनायाथ' बिदिनो जाखां लोंखां फुंनि जानानै आठथा सोआव थांसै न'निफ्राय एसे जादब मादब ओरै उन्दैफोरबो स्कुलाव स्कुल दङना उन्दैफोरना बिसोरखौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ हगार हरनांगौना बिसोर थांखांब्लासो बे बेटारि गारिजों थांसै आमफ्राय फ'रेस्ट गेटनिफ्राय विंगार ना बासजों थाङो थाय आं थांफेराखै होनदां ओंखायनोथ' माजों थाङो विंगार ना बासजों थांङो ए ओं

ए बिसिबां बिसिबां लायो बेबा गारि भारायाबा बाजै बे आंनि माबा जोंनि बिजावजालि नाव बेवाय नाव आलासि जाहैनो नागेरदों

ए ओं बिस्राबो बे एसे खाथि लागा लागि जायो

औ बिदिआ लाय लाखायो ना ओं ए ओं ओं औ ओं

औ ओं होनब्लाय गाबोन ओंखार लांसै औ औ औ भारायासो बिसिबां लागोनथाय बेजों आं मिनथिया औ ए लानोहागौदां गोजानबो जाबायना दा आरो थावनि दामाबो दाम जाजोबबाय नालाय

दे होनबा बिदिब्ला गाबोन ओंखारलायदो दे गाबोन थांसै

ओं ओं दे होनब्ला गाबोन ओंखार लायसैदे बाजै गाबोन ओंखारसै होनब्ला गाबोन ओंखारदो होनब्लाय गाबोन ओंखारदो होनदां औ औ दे ओं दे औ दे होमब्लाय ओंखायनोथ' आं नोंखौ मिन्थिखायो होननानै लिंनो होननानै लिंदां नोंहा थांबाय थायो होननानै एखमब्ला एखमब्ला थाङो मोनथियो होननानै लिंदां औ

खामानि जोबब्लासो गलांखायो आलासि जाब्लाबो नङाबा माथो

औ बिदिब्ला गाबोन ओंखारदो दोनसां ओं औ